सतरहां सौ सतावीह हिकु हज़ार पंज सौ उणटीह पंद्रहां हज़ार अठ सौ चालीह ॿ लख अठानवे हजार टे सौ एकवीह